आशी कुशीक म्हणचे परस नारव्यां सप्तकोटेश्वराचें देवूळ आसा आनी तें ताका छत्रपती शिवाजी महाराज्यांचो इतिहास लागिल्लो आसा आनी म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक जाणांनी तें देवूळ थंय पळोवपाक वचचें